हाँ हमारे जयपुर ज़िले में कुछ अनोखी भाषाएँ हैं जो बातचीत से पता चलता है वो किस क्षेत्र से है और कैसा व्यवहार है भाषा से आवृत्ति की व्यवहार का पता चलता है वह किस तरह का व्यवहार रखता है हमारे क्षेत्र में कुछ जनजातीयाँ भी हैं जैसे हिंदू सिख इसाई मौलिक मुसलमान काफी भाषाएँ और कुछ आदिवासी क्षेत्र में भी आते हैं जो फिलहाल मीना जनजाति में आते हैं जो पहले आदिवासी थे वेजीटेरियन जैसे हिंदू है सिख है ईसाई है और नॉन वेजिटेरियन जैसे मुसलमान है और कुछ लोग मदारी बंदरों को नचाने का काम करते हैं जो भाषा सिर्फ बंदरों को समझे में आती है और मदारी को और किसी के समझे में नहीं आती यह भाषा हमारे क्षेत्र में काफी हद तक कम है